ہاں مجھے پھول اور پودے لگانے کی بہت خواہش ہے جب اپنے آنگن میں باغیچے میں اچھے اچھے پھول پودے اگاتے ہیں تو ہرا بھرا رہتا ہے گھر میں خوش نماں دکھتا ہے تازی ہوا آتی ہے اس سے ہمیں آکسیجن کاربن ڈائیآکسائڈ تازی فریش ہوا یہ سب ملتے ہیں اور خوش نماں گھر دکھتا ہے براندے میں میں نے زیادہ سے زیادہ پھولوں کی اگائی کی ہے اور اس میں ہر قسم کے پھول ہے اس میں میں دو گھنٹے پورا پھولوں کو سجاتی ہوں اگاتی ہوں اس کی مٹی وغیرہ بدل کر اس کو گاڈننگ کرتی ہوں پانی دیتی ہوں اس سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ہر ایک کے آنگن میں پھول باغیچے وغیرہ سب رہنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں اچھی آب و ہوا آتی ہے